हैलो ओला सर्विस मां रीमा तलरेजा चेंबूर मां ॻाल्हायां थी मूंखे इहो पुछिणो आहे त छा तव्हां जी सर्विस अध रात जो मौजूदु आहे मूंखे ॿीं बजे वी टी स्टेशन ते ट्रेन पकिड़णी आहे उन लाइ मूंखे ॾेढ बजे ताईं स्टेशन ते पहुचणो आहे छा तव्हां जी गाॾी साढे ॿारहें बजे मूंखे मुंहिंजे घर चेंबूर मां पिक अप कंदी स्टेशन ते छॾींदी तव्हां जी गाॾी वॾी ऐं सुठी मोकिलींदा ऐं मुंहिंजो सामानु वधीक आहे इन करे ऐं ड्राइवर बि सुठो मोकिलींदा